बच्चा होइ हइ तऽ ओ दूध पिबै हइ हॉर्लिक्स आओर पिबै हइ मिलाकऽ दूधमे जे बच्चा सुरक्षित रहतै सबचीज खाइलए कहै हइ विटामिन आओर दवाइ बीरो ताकतके शीशी जे खेतै पितै तन्दुरुस्त रहतै